बरी वैजकी सेव सेवा मेळोवपाक गरिबी हीच व्हडली आडखळ आसा कारण बऱ्यो सेवा मेळोवपा खातीर खूब पयशे मेजचे पडटात आनी तें सादारणपणान गरीब लोकांक परवडना खंयचीय वैजकी सेवा आता मोफत मेळना किंवां कमी पयश्याक तर मेळच ना चड गॉवरर्मेट जी हॉस्पीटलां आसात तातूंत ती जर गरीब लोकां खातीर फ्री आसतात पूण तातूंत लोक वचपाक सोदनात कारण की तातूंत तातून बरी आमकां ट्रिटमेंट मेळना थंयचे स्टाफ आसात ते काम करपाचे म्हण करतात आनी लोकांची भलायकी सुद्दां सुदारपाक जाय म्हणून कांय करनात उपाय म्हणल्यार की गॉवरमेंट हॉस्पिटलां वाडोवची पूण स्टाफाक स्टाफ असो आसचो की तेमी एक आपूण जे दुसऱ्याची सेवा करता तो एक धर्म मानून करचो लोकांची भलायकी सुदारच्या ह्याच हेतून करचो ना की पयशे मेळोवपाचे एक साधन म्हणून करचो